दिक्खो जी साढ़े जेह्ड़े त्यौहार न डोगरें दे ते गिनने च आन तां बड़े ज्यादा त्यौहार न कोई ना कोई ते गिनती ते बड़ी लम्मी ऐ लेकिन में तुसेंगी फिर बी गिनाई ओड़नी आं साढ़ा इक त्यौहार ऐ लोह्ड़ी जेह्ड़े अस कट्ठे होइयै सारे मनानेआं अपने लोह्ड़ी देवता गी पुज्जनेआं अपनी लोह्ड़ी माता गी लकड़ी जलानेआं कट्ठे होन्ने आं मुंगफली रेओड़ियां चिड़वे अखरोट एह् साढ़े त्यौहार बिच्च होंदे न ते राती पूजन करने आं लोह्ड़ी गी जगाने आं सारे जने परिवार आह्ले कट्ठे होइयै बैठियै मीलियै दिन त्यौहार मनांदे न फिर साढ़ा इक त्यौहार ऐ शिवरात्री ते शिवरात्री गी अस शिव जी भगवान दे मंदर जन्ने आं जल चढ़ाने आं इं'दी पूजा करने आं अर्चना करने आं उं'दी होर सवेरे अस सारे अपने घर आह्ले परिवार आह्ले मंदर जन्ने आं पूजा करने आं राती फिर अस शिव खोड़ी जन्नेआं उत्थै साढ़ा बड़ा रियासी च बड़ा मशहूर ऐ शिव जी दा मंदर ऐ शिव खोड़ी उद्दर जन्नेआं उद्दर मेला लगदा ऐ ते अपने उत्थें जेह्ड़ा प्रशाद बनदा ऐ उद्दर ओह् खन्नेआं फिर ओह्दे बाद साढ़े नवरात्रे आई जंदे न माता दे नौ नौ दिन पूजा होंदी ऐ अस माता दी पूजा करने आं अपनी वैष्णो माता दी फिर कंजकां पुज्जने आं नौ दिन साढ़े व्रत चलदे न नौमे दिन अस कंजकां पुज्जने आं पूड़ी हलवा ते चने ते कंजकें गी चून्नियां जो बी श्रध्दा अनुसार जो अस दिन्नेआं कंजकें गी खुश करन्ने आं माता रानी दे रूप च कंजकें गी पुज्जने आं ते साढ़े त्यौहार न फिर दिवाली दिवाली ते पूरी दुनिया दा पूरी इंड़ियां दा बड़ा मशहूर ऐ अस अपने परिवार आह्ले कट्ठे होइयै सारे लक्षमी माता दी पूजा करने आं गिफ्ट बगैरा इक दूए गी दिन्नेआं मिठाइयां बनदियां न खाना मिठाइयां एक्सचेंज होंदियां जां जो बी गिफ्ट बच्चें गी बड्डें गी सारें गी दिन्नेआं फिर कट्ठे होइयै दिवाली मनानेआं खूब सारा इंजाय करन्नेआं पटाखे बगैरा कैंडलस मोमबत्तियां दिए घर गी सजान्नेआं अस साफ सफाई करन्नेआं एह् तुसेंगी पता गै ऐ दिवाली सारे मनांदे न ते अस डोगरे आं कट्ठे परिवार कन्ने गै सारे त्यौहार मनाने आं फिर होली फैस्टिवल मनाने आं रंगे दा त्यौहार ऐ साढ़ा इक दूएं गी रंग लाइयै बड़े बज़र्गे गी निक्के बच्चें गी गुब्बारें पानी भरियै गुब्बारें दा फिर बच्चे होली खेलदे न पानी अपना इक पिचकारी बगैरा लेइयै ते बच्चे इक दूसरे उप्पर करदे न ते खूब मज़े करदे न खांदे पींदे न गाने लगदे न बस एह् इक्क अपने परिवार गी कट्ठे करने दा त्यौहार ऐ जित्थै कि सारा परिवार कट्ठे होइयै इक दूए कन्ने इंजाय करदे बाह्र दे लोकें च एह् चीज नेईं ऐ ओह् लोक कुतै इक दिन कट्ठे होङन लेकिन साढ़े इंड़िया च डोगरे च त्यौहार चलदे रौंह्दे न सब अपने परिवार कन्नै पूरे परिवार कन्नै बच्चें बज़ूर्गें कन्नै इज्जत देइयै इज्जत लेइयै आर्शिवाद लेइयै हुंदा ते त्यौहार मनाने आं फिर रक्षाबंदन रक्षाबंदन जेह्ड़ा ऐ कि ओह् भैनां भ्राएं गी रक्खड़ी बनदियां न ते उं'दी लम्बी आयु दी कामना करदे न ते भ्राएं भैने दी रक्षा करदे न ते राखी दा त्यौहार इ'यां बनाने आं फिर साढ़ा भाईदूज आई जंदा भाईदूज च टिक्के दा त्यौहार जिस्सी अक्खदे न अस ते भैनां भ्राएं गी टिक्का लांदियां न ते उं'दे कोलां गिफ्ट लैंदियां न भ्रा भैनें गी गिफ्ट दिंदे न आर्शिवाद लैंदे न भ्रा अपनी भैनें कोलूं उं'दी लम्बी आयु दी कामना करदे न भैनां ते फिर साढ़े डोगरे च इक आंदा नाग पंचमी जित्थें अस नागें दी पूजा करनेआं हुंदे देवतें गी पूजनेआं नाग देवता साढ़े डोगरे दे देवता न अस उं'दी पूजा करनेआं उ'नेंगी भोग लान्नेआं अपने घर उं'दा स्थान मनानेआं पूजन करनेआं फिर तम्देह् आई जंदा साढ़े च जित्थै भैनें गी भैनें गी घर बुलाइयै उ'नें गी गिफ्ट दिन्नेआं गिफ्ट बगैरा गै दिन्नेआं इक दूए गी फिर कर्वाचौथ आई जंदी साढ़ी जेह्ड़ियां जनानीआं सारियां कर्वाचौथ अपने पति दी लम्बी आयु बास्तै व्रत रखदियां न ते अपने सूहाग दी लम्बी आयू बास्तै ओह् श्रींगार करदियां न अच्छे अच्छे बज़ार मार्केट च लेडीज़ आस्तै औरतें आस्तै बड़ी सूंदर सूंदर चीज़ां आंदियां न जो श्रींगार करदियां न चंद्रमा देवता गी उं'दी पूजा करदियां न ओह् सारा भुक्खे रेहियै ना पानी पीऐ ते उस व्रत अपनी पति दी लम्बी आयु आस्तै करदियां न होर रातीं जिसलै चांद निकलदा ऐ ते अपना व्रत उतार दियां न ते हुंदी पूजा करियै फिर ओह् खाना खंदियां न ते एह् साढ़े त्यौहार न बसाखी ऐ शिवखोड़ी बड़े साढ़े त्यौहार न साढ़े जेह्ड़े कि पूरे साल चलदे गै रौंह्दे न ओह् साढ़े त्यौहार दा मतलव इ'यै ऐ कि अस कट्ठे होन्नेआं इक दूए दा साथ इक दूए कन्नै रौह्नेआ इक दूए दी इज्जत करनेआं बड्डे निक्के दी इज्जत करनेआं निक्के बड्डे दी बड्डे निक्के गी आर्शिवाद दिंदे न ते ओह् उं'दा आर्शिवाद लेइयै अस अग्गै बधनेआं अग्गै चलनेआं जेह्की सारे डोगरे सारें दा इ'यै कि अस अपने बच्चें गी इ'ऐ सिक्खानेआं कि बड्डें दी इज्जत करो निक्कें गी इज्जत देओ ते साढ़े जेह्ड़े त्यौहार न ओह् बी इ'यै सिखांदे न चाहे ओह् चाहे ओह् बड्डे होन चाहे ओह् बज़ूर्ग होन चाहे ओह् औरत होऐ छोटा बच्चा कि नीं होऐ हर इक्क गी इज्जत देओ हर इक्क कन्नै प्यार कन्नै र'वो ते इ'यै साढ़े त्यौहार दा मतलव ऐ